ہاں ہم نے ایک ایئر کنڈیشن لیا تھا دو سال پہلے اے سی جو کہ جس کا رزلٹ بہت اچھا پوزیٹو تھی پوزیٹیو سائڈ بتا رہی ہوں میں پہلے پوزیٹو سائڈ یہ ہے کہ روم میں بھی ہم کولنگ رہتی ہے بہت اچھی کولنگ کرتا ہے وہ اے سی گودریج کا اے سی ہے بہت اچھی کولنگ کرتا ہے اور گرمی کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا رات کو نیند بہت اچھی آتی ہے اور ایسا لگتا ہی نہیں جیسے گرمیاں چل رہی ہوں اتنا اچھا موسم رہتا ہے روم میں ٹھنڈا ایک دم برف چلڈ کی طرح چلڈ کر دیتا ہے پورا روم ہمارا اتنا اچھا رہتا ہے اور بہت اچھی ٹھنڈک کرتا ہے بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ گرمی ہے کیا ہے کون سا مطلب سیزن کا پتہ ہی نہیں چلتا روم کے اندر اتنا اچھا اے سی ہے ہمارا ڈیڑھ ٹن کا اے سی ہے گودریج کا بہت اچھی کولنگ رکھتا ہے وہ بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ گرمی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ہوں بہت اچھے ٹھنڈا رہتا ہے روم اور دوسری اس کی سائڈ ہے نگیٹو نگیٹو سائڈ بھی ہے ہم ٹیرس پر نہیں بیٹھ سکتے اس کے اندر سے جو بھپکا نکلتا ہے جو اس کی کمپریشر میں سے بھپکا نکلتا ہے اس کی وہ چینٹی کہ کیڑے مکوڑوں کو بہت ہانیکارک ہے اس کے لیے یہ اور ہم بھی جے جو اس کا وہ ہوتا ہے پیچھے کا رکھا ہوا چھت پر اس کی اتنی بری بھپکا پھینکتا ہے اور جو ہم سے بیٹھا نہیں جاتا چھت پر بھی اس اس کی نگیٹو سائڈ یہ ہے بہت گرمی رہتی ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بھی جو ہانیکارک ہے اور اس سے بھی کافی بیماریاں اتپن ہوتی ہیں جو اس کی گرمی جو ہمارے ٹچ ہوتی ہے ہمارے دماغ سے اور چینٹی جے کیڑے مکوڑوں کے لیے تو ہانیکارک ہے ہی اور ہم لوگوں کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی بہت ہارمفل ہے وہ اس سے جو وہ ہوا اس کی گرم ہوا نکلتی ہے وہ بہت نقصان دہ ہے سبھی کے لیے جی کیڑے مکوڑے چینٹی وینٹیوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی بہت ہانیکارک ہے وہ تو یہ تھیں پوزیٹو سائڈ اور نگیٹو سائڈ ایئر کنڈیشن کی